ہیلو جی کوئین میری کے پرنسپل بات کر رہے ہیں جی سر میں ابراہیم کی مدر بات کر رہی ہوں لائبہ جی جی جی جی جی جی جی جی ان کو شوق ہے جی اچھا اچھا جی جی جی جی جی ہاں انھوں نے مجھ سی کہا تھا اس لیے میں نے آپ کو کال کرا جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی میں دھیان رکھوں گی جی جی ابراہیم کا جی نہیں ماشاء اللہ پڑھائی میں تو خیر ان کا ہے رجحان کافی نہیں نہیں آپ بے بے فکر نہیں نہیں آپ بے فکر رہیے ایسا نہیں ہوگا ان شااللہ میں ان کا گھر میں پریکٹس بھی کراؤں گی اور ان کی ٹیوشنس وغیرہ پہ بھی دھیان رکھوں گی جی جی جی جی جی جی جی ہوں ہوں جی جی جی میں بالکل اپنا پورا وہ دوں گی اور ان شاء اللہ ان کی پوری جی جی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی جی جی تو میں ہوں

جی جی بالکل بالکل نہیں میں بالکل دھیان رکھوں گی اس بات پہ سر آپ بے فکر رہیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو